हैलो जी जी नमस्ते जी बहोत लग्गे दा जी बहोत बहोत सोआगत थुआढ़ा साढ़े होटल आने आस्तै जी जी जी

जी जी जी बिलकुल सनागी जी दिक्खो हर प्रकार दे लोग आंदे इत्थें रुट्टी खानै आस्तै असें हर इक्क टाईप दी चीज़ रक्खी दी केह् खाना चाह्नें ढोड्डा रक्खे दा साग रक्खे दा एह् बाजरै दा आटा जो खाना चाह्नें मासाहारी बंदा आवैौ शाकाहारी बंदा आवै जेह्का बंदा आवै हर बंदे आस्तै हर चीज़ उत्थें रक्खी दी ऐ मतलब की मेक्सीमम कशा मेक्सीमम चीज़ां रक्खी दियां होर उनेंगी रौह्ने आस्तै उनेंगी असें इत्थें साईड उप्पर कमरे बी बड़ी अच्छी फेस्लिटी कन्नै बड़े बाथरूम ते किचन बी रक्खी दियां ओह् रेही बी सकदा इत्थें ते कन्नै रेही बी सकदा कुछ दिन इत्थें जो ऑर्डर तुस करना चाह्नीं आं तुस आक्खी सकनी आं जी जी जी

जी जी ओह्बी ऐ ओह्बी ऐ

नेईं नेईं जी साढ़े बिलकुल दिक्खो जी साढ़े होटल दा नांऽ चल दा इन्ना बड्डा फॉर्चून ओह् इंया निं चलदा ते बहोत दूर दूर दा लोग इत्थें औंदे रौहंदे बी हैन ते अगर बगैर क्वालिटी दा इत्थें समान खाना देचै ते लोग नेईं औंदे दूई बारी ते साढ़े होटल दा बहोत नांऽ चलदा इस्सै कारण अस असली चीज़ दिन्ने होने कोई चक्कर निं ऐ बिलकुल इत्थें प्योर ऐ कोई मिलावट निं ऐ कोई कैमिकल निं ऐ कुछ निं मिलाये दा होंदा बिच साढ़े बड़े आराम कन्नै बेफिक्रा होइयै भोजन तुस इत्थें ग्रैह्ण करी सकने जी ठीक ऐ थैंक यू जी